धांवपाक जेन्ना वता तेन्ना खूब तरेचे शूज वापरपाक शकता खूब तरेचे रनींग शूज आसता फोर एक्झांपल ब्रॅंड आसा ब्रॅंडीड आसता रिबॉक तातूंत रिबॉक येता मागीर नायकी येता पुमा येता पावर येता पूण हांव चडशे पावराचे शूज वापरतां पावरचे शूज कितें आसता की ते एकदम सोफ्ट आसता लायट इन वेयट आसता आनी दुसरे म्हणजे ताची रेट्स आसता ती मिडल क्लास लोकांक परवडटा बाकीचे जे ब्रॅंड आसता जशे पुमा पावर आदिदास नायकी हे खूब हेय बरे आसता पूण ते सगळ्या लोकांक जे मिडल क्लास लोक अश्या लोकांक सगळ्यांक परवडना कित्याक ते खूब म्हारग आसता आनी जे रनींग जे शूज आसता ते तुका चड वेळ अशे येना ते ते अमके टायमा भितर ते कराब जातात आनी मागीर तुमकां परत परत दुसरे घेवचे पडटा जेन्ना कपड्यांचें उलयत जाल्यार कपडे जसो सिझन चॅंज जाता त्या सिझना प्रमाणे आमी चॅंज करतात गरमेच्या दिसांनी आमी चडशे म्हणजे जे सोफ्ट कोटन आसता सो ते रनींग करता आसतना घालपाक बऱ्या पडटा कित्याक जेन्ना तुमकां गरमेचे जेन्ना हें आसता वेळ तेन्ना जो घाम येता तो तो कोटनचो कपडो आसता तो सोक म्हणजे तो ओडून घेता आनी जर तर तुमी म्हणजे एक्जांपल जर्सी आसता ती जर्सीचे जो कपडो आसता तो नायलोन टॅरिकोट टायपचो आसता जो तुका थंडेच्या दिसांनी घालपाक बरो पडटा अशें म्हाका तरी दिसता गर्मेच्या दिसांनी तो इवन तुका गाम जर आयलो जाल्यार तो ओडून घेना आनी तो गाम तुज्या आंगारूच जिरता जें मातशें हॅल्थाक माल पडपाक शकता कित्याक कांय लोकांक मागीर घाम सुकून थंडी जाता बरे ना पडटा सो ते कोस्ट्यूम जे आसता ते सिझना प्रमाणे तुमी चॅंज करपाक शकता